मैं अपने परिवार के लिए कचौड़ी समोसे आलूबड़े पोहा जलेबी मिठाई बंगाली मिठाई गुलाब जामुन रसगुल्ले बनाता हूँ और उनको पूरे घरवालों को मेरे हाथ के बनाए हुए व्यंजन बहुत ही अच्छे लगते हैं कोई भी मेरे बनाए हुए व्यंजन को गलत नहीं बताता है और वो एक की जगह दो दो लेकर खाते हैं मैं व्यंजन बनाना मेरा शुरू से ही आदत है मेरी हर चीज को सीखने की मैं ब खाने में व्यंजन कोई सा भी हो हर प्रकार का व्यंजन बनाना जानता हूँ मुझे किसी भी प्रकार की व्यंजन बनाने में कोई समस्या नहीं होती है मुझे अगर जो व्यंजन नहीं आता है वह मैं या तो मोबाइल यूटूब पर देखकर सीखता हूँ या फिर किसी दोस्त के यहाँ जाकर सीखता हूँ और मेरे द्वारा बनाए हुए व्यंजन मेरे घरवालों को अति प्रसन्न आते हैं